अंजी राम राम ठीक ऐ असें रक्खे दे केले संतरे अमरूद पपीता केला सौ रपेआ दर्जन न संतरे चाली रपे किलो पपीता बीह रपे किलो बाकी ओह् दिन ब दिन बदलदा रौहंदा रेट आं आं पपीता खल्ल दा आंदा पपीता साढ़े ग्रां घट्ट गै लगदा आं ते साढ़े ग्रांऽ चट मेन मेन गै लगदे ते आं आं में सोचा दी की लेई आह्गी ते आक्खदे ओह् निं होंदे इक्क शिकु निं इक्क होर बी होंदा नी फ्रूट केह् आक्खदे उसगी कच्चा रंग दा होंदा ओह्